आंनि मोजांसिन मोननायानो जाबाय नारजि अमा आं नारजि अमाखौ जानानै मोजां मोनो आरो सं संनोबो रोङो जों मानो रोङा जानो जों बर' आइजोखा जों बर' जानानै बर' सिख्ला जानानैहाय नारजि ओंख्रि संनो रोङाबा नारजि अमा ओंख्रि संनो रोङाबा नारजि अमा ओंख्रिखौ बयबो मोजां मोनो जों नारजि ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो जों मानोना नारजि ओंख्रिया बर'नि ओंख्रि जों नारजि ओंख्रिखौहाय बयबो जायो बे नारजि ओंख्रियाहाय बयनिबो थाखाय मोजां बर' जाथिफोरनि थाखाय नारजिखौ बयबो जानानै मोजां मोनो नारजिखौ जों बयबो जायो नारजिखौ आं संनोबो रोङो नारजि ओंख्रि जानानै आं बिराद मोजां मोनो आरो बयबो मोजां मोनो